जय झूलेलाल मां तव्हां सां हिकु मॉस्चराइज़र जी एड लाइ ॻाल्हाइणु चाहियां थी जेकी मां मिंत्रा सां ऑनलाइन घुराई हुई जेकी ॾाढी महांगी हुई ऐं उन जा मां रिव्यू ॾिसी करे उहो प्रोडक्ट मां बि घुराई हुई जे करे मां उन खे ॿ ॾींहं इस्तेमालु कयो पोइ न उन खां पोइ मां तव्हांखे रिव्यू थी ॾिया मुंहिंजो रिव्यू उन प्रोडक्ट लाइ अहिड़ो ख़राबु आहे अहिड़ो ख़राबु आहे जे कर प्रोडक्ट ॾाढी ख़राबु आहे मां हिकु मॉस्चराइज़र घुरायो हुओ उन जो उन खे लॻाइण खां पो मुंजी स्किन ते एॾी जलन ती थे अऊं उओ मॉस्चराइज़र अधु कलाक जे अंदर ड्राए तो थी वञे उन खां पो उन मॉस्चराइज़र जी एॾी तारीफ़ कयल आहे ऑनलाइन त प्लीस तव्हां हुन खे ॾिसी करे ऑनलाइन न घुरायो मां तव्हांखे पंहिंजो एक्सपीरियंस थी ॿुधायां उहो प्रोडक्ट ॾाढो खराब आ असां जे कर सालनि खां निव्या यूस कयूं ता उओ प्रोडक्ट ॾाढो सुठो आहे उन उहो चोवीह कलाक सही असांजी स्किन ते सही तो रहे उहो प्रोडक्ट सुठो आहे जे करे मां इहो ॿियों प्रोडक्ट घुरायो आहे उहो ॾाढो किनो आहे